किसान या पक्षी पालने वाले यह कैसे सुनिश्चित करते हैं कि उनके पक्षियों को सुरक्षित और मानवीय रूप से प्रसंस्करण सुविधाओं तक पहुँचाया जाए संकेत पर्याप्त जगह ओर खुली हवा प्रदान करना तनाव को कम करता है किसान और पक्षी पालने वाला इस तरह से सुनिश्चित कर सकता है कि मान्य रूप से इस्पर्सन्स क्रम सुविधाओं तक पहुँचाया जाए कि उनको जगह बहुत अपरजात होना चाहिए खुली हवा होना चाहिए खुली हवा में तनाव नहीं होता है और किसान भी अपने मवेशी या पक्षी को जहाँ भी पालते हैं उन्हें भी खुली हवा पानी आ जगह चाहिए जिससे कि पक्षी को परेशानी का सामना उठाने नहीं उठाना न पड़े और पक्षी खुली में स्वस्थ रहता है कहता है कि स्वतंत्र आदमी ही हमें सही जगह पर